ہم اپنے قانونی مسائل سے اِس طرح نمٹتے ہیں کہ اگر زمین کے متعلق کوئی تنازعہ ہوتا ہے ہم اپنے میں ہی فیصلہ کرتے ہیں اپنے متعلق لوگوں سے پوچھتے ہیں اُس کے بارے میں اپنے جو گاؤں میں محلے میں جو لوگ بڑے ہوتے ہیں اُن سے ہم اپنے اُن کے بارے میں پوچھتے ہیں اُن سے مشورہ لیتے ہیں کہ آپ کیسے گاؤں کے پردھان کو چودھری کا ایک مشورہ بیٹھاتے ہیں اور اُن کے جو اُن کا فیصلہ ہوتا ہے اُس سے ہم اپنا حل نکالتے ہیں اور اگر خاندانی معاملات میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اپنے خاندان کے بڑے لوگوں میں جو ہوتے ہیں خاندان کے بڑے لوگ جیسے کہ چچا دادا نانا لوگ جو ہیں اِن لوگوں کا ایک مشورہ بیٹھاتے ہیں ایک وہ بیٹھاتے ہیں اُس کے بعد یہ لوگ سب آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا صحیح ہونا چاہیے پھر جو اِن لوگوں کا مشورہ ہوتا ہے اُس کو سبھی لوگ مانتے ہیں اور سب لوگ اِن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور جب تک کے کے حل کے لیے اُجرت ہو یا خاندانی معاملات ہوں یا قرض وغیرہ ہو تو اُن کے حل کے لیے ہم سب یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے گاؤں کے جو بڑے ہیں پردھان لوگ ہیں اُن کا ایک مشورہ بیٹھاتے ہیں اور اُن سے مشورہ لیتے ہیں جو اُن لوگوں وہ لوگ بہتر کرتے ہیں اُسی پہ ہم لوگ رجوع کرتے ہیں لیکن اگر اُن سے حل نہیں ہوتا ہے ہم اپنے تو پھر ہم اپنے خان اپنے اگر مسئلہ کم ہوتا ہے چھوٹی لڑائی جھگڑا ہوتی ہے تو ہم اپنے خاندان کے لوگوں کے سے ہی اپنا فیصلہ کرواتے ہیں اپنے خاندان میں لوگوں کو اِکھٹا کرتے ہیں اور جو بڑے اُن لوگ بڑے لوگ جو کہتے ہیں جو اُ ن کا فیصلہ ہوتا ہے وہی ہماری ہمارا فیصلہ ہوتا ہے ہم اُن کے خیر سے ہم اُن کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں اور اُن کے ہر ہر فیصلوں کو ہم مانتے ہیں کیونکہ وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کچھ بھی انسان کے لیے غلط نہیں سوچیں گے بڑے لوگ اپنے دماغ سے اچھا کام کرتے ہیں صحیح کام کرتے ہیں اور اِسی طرح معاملات جو بھی معاملات کا ہوتا ہے کیسے شادی کرنی کیا کرنی کیسے رہنا ہے کیسے سہنا ہے کس کو کیا دینا ہے یہ سب کے بارے میں بھی بڑے ہی ہمارے یہاں فیصلہ کرتے ہیں اور جو بھی ہمارے گھر میں جس چیز کے لیے بھی مسئلہ چلتا ہے زمین کے لیے تعلقات کے لیے تو ہم اپنے بڑے ہی لوگوں سے فیصلہ کرواتے ہیں اور اُن کے فیصلے کو ہم قبول بھی کرتے ہیں دِل اور جان سے